मध्य प्रदेश भारत का मध्य भाग में है और यहाँ पर विभिन्न धर्म और जाति के सम्प्रदायों के लोग रहते हैं विभिन्न परम्पराएँ और संस्कृति को माना जाता है यहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं इसलिए रीति रिवाज भी सबके अलग अलग हैं और बताना चाहूँगी उसके बावज़ूद भी यहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं ईद है दीपावली है क्रिशमस है गुरु पूर्णिमा है ऐसे सभी त्योहार यहाँ पर मिलजुल कर मनाए जाते हैं और मध्य प्रदेश एक ऐसा रास ऐसा राज्य है जहाँ पर सभी त्योहार बड़े उत्साह और उमंग सबके साथ मनाए जाते हैं और सभी के मिली जुली यहाँ पर जातियों के लोग रहते हैं इसी के कारण यहाँ पर मतभेद भी कम होता है सब एक दूसरे के रीति रिवाजों को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं और मैं बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जब यहाँ पर जब रोज़े रखे जाते हैं तो हिन्दू लोग भी जाकर मुसलमानों के साथ में बैठकर उनका रोज़ा अफ्तारी करते हैं और जब हमारी दीपावली होती है तो दीपावाली पर मुसलमान हमारे घर आते हैं और लक्ष्मी पूजा में भी सम्मिलित होकर उसका प्रशाद लेते हैं इसी प्रकार क्रिशमश पर भी हम लोग क्रिश्चनों के घर जाते हैं और ईसा मसीह पर ईसा मसीह को प्रणाम करते हैं साथ ही जब गुरु गोविन्द की जयंती मनाई जाती है तो सिक्खों के यहाँ भी जाकर हम सब एक दूसरे के साथ रहकर वह प्रभात फेरियों में जाकर इस कार्यक्रम को सांझा करते हैं और सब मिलजुल कर रहकर सारे रीति रिवाज और संस्कृति परम्पराओं का सम्मान करते हुए उसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं